मैने एक बार स्विगी से ओडर किया खाने पीने की वस्तु को खाना मंगाया तो पुराने जो कि पुराने जो पुराना घर था एड्रेस डिस्ट्रिक गाजीपुर गृह सिसौड़ा पोस्ट सिसौड़ा तो वो पुराने वाले घर पर ला दिये वो लोग तो मैं किसी कार्य से नये घर में रहने लगा हूँ तो उन लो उन लोगों ने ने फोन करके बोला की सर आपका ऑर्डर आ गया है डिलिवरी करना है तो मैंने अब ध्यान नहीं दिया था की मैने पुराने पते पर ही ऑर्डर कर दिया है तो मैंने उनको बताया कि मैं अब पुराना घर छोड़ दिया हूँ और डिस्टिक सेम ही है पर मैं अब नंदगंज मार्केट में रहता हूँ तो कृपया करके उसी ऑर्डर को क्या आप एक्सचेंज कर के मेरे थ्रू मेरे यहाँ डिलीवर करा सकते हो तो उन लोगों ने बोला क्यों नहीं तो मेरे न्यू एड्रेस पर जो मेरा ही एड्रेस था उन लोग उन लोगो ने लिया और पंद्रह मिनट के अंदर ही जो मेरा खाने पीने का वस्तु मेरे रूम पर लाकर दे दिया तो डिलीवर ऑनलाइन पेमेंट हुआ मैंने उन लोगों को ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो फिर जो कि डिलीवर कम्पलिट हो गया